स्वास्थ सेवा बिहार मे बहुत चरमराएल छलैया जकरा बिहार परीपूरीत करए मे लागल अछि आओर जगह जगह हॉस्पिटल अस्पताल खुजि रहल अछि आओर ओहि अस्पताल मे एखन डॉक्टरक व्यवस्था सब ठाम नहि छै लेकिन जे स्वास्थ विभाग बिहार सरकार के जे अपन व्यवस्था छै ताहिमे ओ चाही रहल अछि जे प्रत्येक पंचायत मे स्वास्थ केन्द्र के व्यवस्था होइ आओर ओहिमे डॉक्टरक व्यवस्था होइ आओर बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न स्वास्थ कर्मी के बहाली कायल गेल जाहिमे ममता कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता अपन पंचायत मे अपन वार्ड मे बहाल छै आओर जे छोट मोट समस्या होइ छै आम जनके तकरा ओ दूर करैया खास कऽ कऽ महिला सबके जे विभिन्न तरह के समस्या छलैया तकरा दूर करै मे आशा आओर ममता दीदी बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहल छथिन आओर बिहार सरकार हुनका सेहो प्रोत्साहित करै छथिन समय समय पर हुनका प्रोत्साहन दै छथिन ताहिसँ की भऽ रहल छै तऽ जे भ्रान्ति छलैया महिला मे विभिन्न तरहक समस्या छलैया जे ई से हम नहि बाजब आगू बजै मे ओकरा लाज होइ छलै शर्म होइ छलै तऽ आब खुलि कऽ ओ आशा आओर ममता दीदी के कहै छै जाहिसँ की होइ छै ओकर समय पर उचित समय पर ओकर समाधान भऽ जाइ छै आओर विभिन्न तरहक समस्या सँ महिला बहिन सब बचि जाइ छथि आओर